हेलो क्या मेरी बंटी भैया से बात हो रही है भैया मुझे न दो कार बुक करनी थी कैब बुक करनी थी वो क्या है न घूमने का प्लैन हो रहा है पचमढ़ी जाने का तो क्या आप मुझे बता सकते हो जी टाइम नहीं है भैया प्लीस टाइम निकालिए न क्या मुझे घूमना है और मेरे फरेंड्स हैं फैमली है तो हम लोगों ने प्लेनिंग की है बहुत टाइम बाद प्लेनिंग हुई है तो प्लीस आप जल्द कोशिश करिए न मुझे बताइए न तो कट नहीं नहीं भैया अभी बात करिए ना प्लीस अच्छा तो भैया ज़्यादा नहीं आपको दो गाड़ी बुक करनी है इसमें मेरे फ्रेंडस हैं और एक में फैमली रहेगी एक में चार लोग बन जाए ऐसी कर दीजिए गाड़ी और एक में छः अच्छा जी भैया एक काम करिए न क्या मैं आप को अच्छा मैं बताती हूँ वहाँ क्या बोलते हैं पचमढ़ी जाने का देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा आप न देखो जटा शंकर घूम लेंगे महादेव घूमना है ठीक है बी फॉल वगैरह चलेंगे भैया ज़्यादा से ज़्यादा दस पन्द्रह मिनट दस दस पंद्रह मिनट वहाँ लगेगा तो आप कोशिस करिए न कि अगर जल्दी हो सके तो हाँ बताइएगा और पूछ लीजिए वो कितनी कीमत लग रही है आप दोनो गाड़ियों का मुझे पैसा बता दीजिए अच्छा जी एक काम करिए उसका छः ले रहे हो नई नई भैया आप कम लगाइए न प्लीज चार कर लीजिए चार हाँ एक का चार कर लीजिए और एक का ठीक है पाँच कर लीजिए दोनों नौ में हो जाएगा इक एक मुझे छोटी कैब करनी है और एक बड़ी जिसमें हम लोग एक में चार बन सकें और एक में छः जी हो जाएगा ठीक है भैया आप प्लीज न टाइम पर बता दीजिएगा कॉल कर दीजिएगा मुझे कल अर्जेंट जाना है तो मैं कल हाँ कल कितनी सोलह सोलह हाँ ठीक है सोलह मैं आपन सुबह दस बजे निकलते हैं न ठीक है भैया जी जी आप बिल्कुल कल करके मैं आपको कल करकर बता देती हूँ कितना हाँ करेक्ट टाइम दस बजे आप पहुँच जाइएगा ठीक है हाँ